जय झूलेलाल दादा असांजे गुजरात में शिक्षा लाइ छात्राउनि खे या पढ़ाई करे ॿारनि खे घणेई मदद कंदा आहिनि जीअं ग़रीब ॿारनि खे फ्री एजुकेशन ॾींदा आहिनि सरकारी इस्कूल में युनिफॉर्म बुक्स सभ फ्री में ॾींदा आहिनि ऐं हिकु खां पंहिंजे दर्जे सुधी शिक्षा फ्री हूंदी आहे पोइ ॾह खां जेका अॻिते वधण चाइनि था उन्हनि खे एजुकेशन जो लाभ ॾींदा आहिनि ऐं एजुकेशन लोन बि ॾींदा आहिनि प्लस उन्हनि खे पढ़ाइण जी मदद पैसनि जी बि मदद चङी कंदा आहिनि की ॿार अॻिते पढ़ी लिखी कुझु थी सघनि गुजरात में पढ़ाईअ जो ॾाढो महत्व कंदा आहिनि त छात्राउनि खे घणी मदद कंदा आहिनि ऐं ॿियो फ्री सहायता बि गुजरात चङी ॿारनि खे कंदी आहे चङी ग़रीब परिवारनि खे कंदी आहे छोकिरियुनि लाइ कन्या केवाणी जेको आहे की भाई कन्याउनि खे बि मदद मिले पैसनि जी ऐं अञा बि असांजे गुजरात में असांखे मदद जी ज़रूरुत आहे ताकी ॿार अॻित पढ़ी लिखी कुझु ऊचे स्थानु ते पहुंची सघनि था फ्री जेकी छात्राउनि जी आहे शिक्षा हूअ ॾाढी सुठी ॿ आहे ऐं चाहूं था की अॻिते अञा सुठी ॿारनि खे पढ़ाई मिले ऐं फ्री एजुकेशन ॿारनि लाभ उठाइ सघनि त हुन लाइ शुक्र आहे गुजरात जो त ताकी ॿार अॻिते पढ़ी सघनि था ऐं पढ़ी लिखी करे विदेश बि वञी सघनि था ऐं उन्हनि लाइ बि गुजरात उन्हनि खे शिक्षा जी सहायता ॾियनि था पैसनि जी मदद कनि था की हूअ ॿाहिरि विदेश में बि वञी पढ़ी सघनि